हँ बोलु बोलु दीदी

हँ लैतियै कते कहै छियै एगो रूमके कते लेबै अच्छा

आ वएह दू दिन लगबै छै दीदीके नल छेका जाइ हइ

ठीके छै

सबचीज छै ने बला यऽ ने तीन हजार लगेलखिन तीन हजार मे नहि दए देबै हमरा तऽ कहलियै हँ हमरा तऽ दीदी कहलियै दू हजार पच्चीस सएमे दए देबै लए लेबै

हम आबै छी तब चेक करबै जे केहन हँ ठीके छै ठीक छै अच्छा हँ सारा व्यवस्था चाही दीदी हमरा बाथरूम आरु सबचीज खाना ऊना सब बनेबै रहनाइ छै ओतऽ हमहुँ लेबै एकटा दीदी आओर हमरा छै जे ओहो कहलकै हमहुँ लेबै कहलकै अहाँ हँ कहलकै हमराके

ठीक छै